खेलण खेल खेलण खेलण जो असांजे जीवन ते ॾाढो सुठो प्रभाव पवंदो आहे असां असां ॾाढो रिलेक्स महिसूसु कंदा आहियूं क्रिकेट सां पॉज़िटिटी गे गेम खेलन खेॾण सां असांजे मानसिक विकास थींदो आहे ऐं हुन जो सकारात्मक प्रभाव असांजे जीवन ते बि पवंदो आहे जीवन ते बि पवंदो आहे खेॾण जो खेलण जो असां असां काफ़ी कुझु सिखंदा आहियूं हुतां असांखे महिसूसु हूंदो आहे की असां ॾाढो सुठो कमु समाज में करी करे रहिया आहियूं खेल खेलण सां असांखे शरीर स्वस्थ रहंदो आहे मनु स्वस्थ रहंदो आहे दिमाग़ बि असांजो स्वस्थ रहंदो आहे खे खेल खेलण जो आहे असांखे असांजी ज़िन्दगी ते ॾाढो पॉज़ि पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पवंदो आहे खेल खेॾण खां खेल खेॾण सां असांजो शरीर स्वस्थ रहंदो आहे साथ ई दिमाग़ ते पॉज़िटिव असर बि हुन जो थींदो आहे खेल खेॾण जो समाज ऐं जीवन ते ॾाढो सुठो प्रभाव पवंदो आहे खे खेल असांजे जीवन जो आवश्यक अंग आहे बस हो गया